हें आमी सुद्दां खूब कडेन आमी पफॉम केलां आनी बऱ्या तरेन केला आनी तेन्ना आमकां सर लाबलेलो सर कमलेश सर खुबूच बरें नृत्य सादर करतालीं शिकतालीं आनी खंय खंय वचून पफॉम करतालीं पूण म्हाजें फूल बालपण नाचत नाचतूत गेलां आनी नाचत नातत म्हणजे हांव बेश्टें म्हण्णा नाचत बागडत पूण खऱ्यानी म्हजें बालपण नाचत डान्स करत डान्स कॉम्पिटिशनांनी भाग घेयत हांगां थंय डान्स प्रोग्राम करीत गेलां हांव क्लासिकल डान्सर हांवें भरतनाट्यमाचें शिक्षण घेतलां चार हांवें परिक्षा दिला आनी ल्हान आसतनाच्यान हांव म्हज्या भयणीक पयतालें आमच्या शाळेन पयतालें की भुरगीं भरतनाट्यम् करता आनी तांका पळोवन पळोवनूच म्हाका ती उमेद येयली हांवें भरतनाट्यमाचे खूब खूब कडेन प्रयोग केला आणी ते प्रयोगान आमकां खूब बरो प्रतिसाद येतालो त्याच्या भायर आमचो शाळेचो आमचो ग्रूप आसलो जे ज्या ग्रुपान आमी खूब कडेन कॉम्पिटिशन्सांक गेला आनी खुबशीं इनामां हाडला आमी चडशे फावट तर आमी पयलें इनामूच हाडटाली तेन्ना विशय जावन आसले डान्साचे फोक डान्स तर आमी केन्ना केन्ना गोंयचे डान्स व्हरतालीं गोय गोवन फॉम्स व्हरतालीं गोंयचे डान्स फॉम म्हणजे कट्टी डान्स धालो फुगडी आणी केन्ना केन्ना भारतांतले डान्स फॉम म्हणजे राजस्थानी डान्स गुजराती डान्स हें आमी सुद्दां खूब कडेन आमी पफॉम केला आनी बऱ्या तरेन केला तेन्ना आमकां सर लाबलेलो सर कमलेश सर जेंच्या मार्गदर्शना खाला आमी खुवूच बरें नृत्य सादर करतालीं शिकतालीं आनी खंय खंय वचून पफॉम करतालीं